स्कूटी रेलगाॾी मालगाॾी टम टम ट्रैक्टर मोटर साइकिल साइकिल ॿेड़ी घोड़ो गाॾी बैटरी रिक्शा ऑटो रिक्शा रिक्शा साइकिल मोटर साइकिल जीप कार